पूर्णिया जे छै अपन स्थानीय मीडिया सूचना के जे छै स्रोत छै अलग अलग तरहसँ जेना किछु किछु छै जे पूर्णियेके न्यूज़ कवर करै छै जेना भए गेलै एतऽ छै आलोक न्यूज़ छै पूर्णिया न्यूज़ छै तऽ ई सब पूर्णियाके जे लोकल खबर छै ओ बताबै छै ओकर बाद जे छै पेपर भी छै जेकरामे दैनिक भास्कर पेपरके साथमे पूर्णिया भास्कर पेपर आबै छै हिन्दुस्तानके साथमे एकटा पूर्णिया स्पेशल पेपर आबै छै तऽ ई सब माध्यमसँ पूर्णियाके सूचना सबके स्रोत छै आबै छै हमर सबके पासमे आ बाँकी कुछ समाचारके जानकारी तऽ न्यूज़ आलोक न्यूज़ चैनल सब पर मिल जाइत छै ओकर बाद जे छै कोनो एतऽ जे छै पूर्णियामे हर जगह रोड सब बहुत टूटल छै गली मोहल्ला सबमे जब पानि पड़ै छै तऽ पूर्णिया आधा पूर्णिया तऽ जरुरे डूबि जाइत छै एक महिनाके लिए तऽ ओकरा पर जे छै ने काम करैके जरुरत छै एकरा पे ध्यान देना चाही नगर निगमके या फेर सरकारके ध्यान देना चाही ताकि बढ़िआँसँ एकर काम भए जाय आओर फिर जाएके सबके चलैमे रोड सबमे बढ़िआँ बनै लेकिन सरकार अभी ध्यान नहि दए रहल छै दू सालसँ तऽ ई चीज भए रहल छै हमरा लागि रहल छै कि पूर्णियामे सबसे जादा पहिले जरुरी जे अगर किछु करैके छै तऽ इएह होना चाही बांँकि एअरपोर्ट बनै वाला पर भी काम चलि रहल छै ओकरो सरकार ध्यान नहि दए रहल हइ लेकिन एखन लोकसब लगेलकै ध्यान जोर देलकै तऽ ओकर काम चालू छै आओर ओ आब लागै छै कि एक दू सालमे भए जेतै बांँकि तऽ आओर कोनो एहन नहि छै धन्यवाद